میرے پاس مذہبی طریقوں سے کچھ گانے ہیں جن کو میں بتانا چاہتا ہوں اور مجھے وہ مجھے پسند بھی ہیں جیسے عامر خان کی ایک مووی تھی جس میں ایک گانا تھا سُبحان اللہ کے نام سے جو کہ کافی اُس ٹائم فیمس ہُوا تھا دو جو مووی دو ہزار چھ میں شاید ریلیز ہوئی تھی تو اُس کا گانا جو سُبحان اللہ تھا سُبحان اللہ کے نام سے اُس کا گانا ریلیز ہُوا تھا تو وہ گانا بھی مجھے کافی پسند آیا تھا اور اُس گانے کی آواز بھی کافی اچھی تھی اُس وجہ سے مجھے وہ کافی پسند آیا تھا اِس کے علاوہ سلمان خان کا ایک گانا تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ چہرہ ہے ماشاء اللہ اِس کے نام سے ایک گانا ریلیز ہُوا تھا سلمان خان کی ایک مووی میں وہ بھی گانا کافی لوگوں کو پسند آیا تھا اور وہ مجھے بھی پسند آیا تھا کیوں کہ اُس کی بھی جو جس نے گانا گایا تھا اُس گا ماشاء اللہ گانے کو کافی اچھی آواز میں گایا تھا اِس وجہ سے مجھے کافی پسند ہے اور عاطف اسلم نے ایک گانا گایا تھا وہ بھی مجھے کافی پسند آیا تھا تاجدارے حرم کے نام سے جو کافی پسند کرتے ہیں لوگ تو اِس طرح کے تمام گانے ہیں تین چار جو مجھے کافی پسند آئے تھے اور مجھے اِس لیے بھی پسند آئے تھے کیوں کہ اِس کی گانے کا جو طرز تھا جو گانے کا گانے کی جو آواز تھی وہ مجھے کافی پسند آئی تھی کیوں کہ گانے کی آواز سے کافی خوبصورتی آ گئی تھی الفاظ میں جو کافی اچھا لگا تھا